उत्तर प्रदेश में पारम्परिक परिवाए संयुक्त होते हैं जैसे कि एक साथ रहते हैं एकजुट हो कर रहते हैं जैसे और उसमें हो गए सास सासुर जेट जेठानी देवर देवरानी या उनके बच्चे हम लोग मतलब की बहुत सारे लोग हो जाते हैं संयुक्त हो कर एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और जैसे कि पुरुषों का काम है जैसे पुरुष बाहर कमाते हैं जैसे हमारे यहाँ बड़े भैया का गिट्टी बालू का दुकान है वहाँ पे जाते हैं और दूसरे वाले भैया हैं वो रेस्टोरेंट खोले हैं तो वहाँ उनका काम है वो वहाँ जाते हैं छोट और हमारे हैं प्रधान जी हैं वो मतलब जैसे गाँव का विकास करते हैं गाँव के लिए कार्य करते हैं ग्राम प्रधान हैं उनको गाँव में मतलब जितनी भी गाँव की है सब देखते हैं गाँव का विकास करना होता है उनको गाँव में क्या है क्या है क्या नहीं है सबको देखना पड़ता है एक साथ मिलजुल कर रखना पड़ता है सबको एक साथ और हमारे छोटे वाले देवर जी हैं वो हैं पुलिस हैं कोंस्टेबल तो वह बाहर रहते हैं और हम लोग जैसे हैं घर का का सारा काम करते हैं सुबह उठते हैं झाड़ू पोछा बर्तन ने करके फिर नहा धुलकर पूजा पाठ करके सुबह बच्चों का टिफिन बनाना होता है फिर टिफिन बनाने के बाद फिर खाना बनाना होता है खाना बना कर फिर झाड़ू पोछा बर्तन करके मतलब एक साथ सबको रहना पड़ता है और मिलजुल कर सभी लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं कहीं आते जाते हैं वो भी मतलब साथ में ही जाते हैं साथ में ही आते मतलब जो कार्य करते हैं हम लोग साथ में सब मिलजुल कर काम करते हैं और इस समय माताओं की तरफ ज़्यादा झुकाव क्योंकि बच्चे आजकल के बच्चे जो हैं वो माताओं की ज़्यादा बात मानते हैं पिता से कम लगाव रखते हैं और बाकि तो सब बढ़िया ही है यही है कि हम लोग परिवार सब मिलजुल कर रहते हैं मतलब हर जगह हैं जहाँ अच्छा रहना भी चाहिए परिवार के साथ मिलजुल कर इसलिए परिवार अच्छे होते हैं परिवार में बहुत बहुत मेल होता है एक सांथ रहने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि परिवार हैं हमारे कुछ भी हो तो परिवार के साथ में बहुत अच्छा लगता है मतलब कहीं भी जाते हैं कहीं आते हैं मतलब कुछ भी खाते पीते उठते बैठते मतलब सब साथ में रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता हैं जैसे कोई फंग्सन हुआ त्योहार हुआ तो एक साथ मनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हमारा परिवार है हम उनके साथ रहेंगे बोलेंगे बात करेंगे मतलब जो भी हो बहुत अच्छा लगता है पर अगर और संयुक्त परिवार भी रहना चाहिए क्योंकि परिवार का रहना भी ज़रूरी होता है इसलिए परिवार के साथ ही रहना चाहिए